جی ہاں ہاں ہو جائے گا چار بجے آجائیے گا ایک سے ڈیرھ گھنٹہ لگتا ہے نہ اتنا لگ جائے گا اتنا ٹائم کیونکہ کیونکہ پورے بوڈی کا نا ہوگا اسی لیے اتنا ٹائم لگ جائے گا او جی جی چار بجے آ جائیے گا آپ روپیہ دو ہجار لگے گا آپ کا نہیں آپ کو ہم پہلے ڈسکاؤنٹ کر چکے ہیں اسی لیے اتنا ہی لگے گا دو ہزار ہی ہاں فیمس تو ہے کیونکہ ہم کم میں ہی دیتے ہیں کرواتے ہیں کرواتے ہیں ہاں اچھے سے ہو جائے گی آپ کا مساج نہیں نہیں نہیں اتنا نہیں اتنا تو دو ہزار تو ہم لیتے ہی ہیں سب سے اچھے ٹھیک ہے نہیں اٹھارہ دیجیے اٹھارہ ہاں ٹھیک ہے پندرہ سو میں ہو گئی بات تو کوئی بات نا آ جائیے گا چار بجے ٹھیک ہے کر دیں گے اوکے اوکے